हैलो हम श्रीराम बाजै छी हम जे खाना के आर्डर केने रहियै ओकर पेमेन्ट कर देने छियै पेमेन्ट कोइ कारणवश फसि गेल छै हमर पैसा रिटर्न करबू खाना के अभी आर्डर कैन्सिल करू